हाँ जी मैम आइसक्रीम पार्लर से बात कर रहे हैं कौन से फ़्लेवर चाहिए थे मैम आपको मैम हमारे पास औरेंज फ़्लेवर है वनिला है बटरस्कॉच है और मावा कुल्फ़ी है और बताइए आपको इसमें कौन सा फ़्लेवर चाहिए मैम मावा कुल्फ़ी में मावा कुल्फ़ी एक बीस रुपये की है इस्टोबेरी पच्चीस रुपये की है मैम हाँ जी मैम आप बताइए कब तक चाहिए आपको किस टाइम तक ठीक है मैम आठ बजे तक कितने पीस चाहिए आपको कितने पीस चाहिए आपको पचास और साठ ठीक है मैम मैम और आपको और कुछ भी चाहिए ठीक है मैम ओके मैम आ जाएगा ऑडर